मैं कपड़ा सिल कर देती हूँ मेरा तारीफ होता हुआ था बड़ी फिटिंग फिटिंग की कपड़ा सिलती हूँ कितना सिलते हैं तो वो खुल जाता है आ मेरा ऐसा तारीफ करता है की हम कपड़ा सिल कर देती हूँ आ अपने बहन को गिफ्ट में दिए थे कपड़ा सिल कर तो बहन मेरी तारीफ करती है कि हाँ अच्छे अच्छे ये सिल कर देती है कपड़ा और वो सब सबसे पैसा लेती हूँ जब हम सिलाई करेंगे तो हम पैसा लेंगे तो इ इसीलिए हम करती हूँ आ ये हमारे यहाँ बहुत कपड़ा गिरता है की सिल दो सिल दो मैं सिलती हूँ कपड़ा आ मजबूत सिलती हूँ तीन तीन टाँका लगाती हूँ कपड़े में कि वो खुल ही ना पाए पावे कि हमारे तारीफ जितने कपड़ा बढ़ियाँ से सिलती हूँ उतना हम तारीफ सुनता हूँ कि मेरा तारीफ करो हम तुम्हारे कपड़ा हम सिल कर देती हूँ कि मेरा कपड़ा कोई पहनेगा तो वो खुलेगा नहीं इसीलिए मैं हम कपड़ा सिल कर देती हूँ और हम रिश्तेदारों को कपड़ा सिलती हूँ तो रिश्तेदारों लोग कहते हैं कि हाँ आपका कपड़ा तो बहुत बढ़ियाँ सिलती हूँ इसीलिए हम आप ही के दे देंगे आप सी सिएंगी ई इसीलिए हम सिलता हूँ हमारे सिलाई बुनाई करने में मेरा मन लग रहा है हम करती हूँ इस इसीलिए हमारा खर्चा चलता है इसलिए तो हम सिलाई बुनाई करते हैं हम बड़ी भूखा हूँ इसीलिए हम सिलाई बुनाई करती कि मेरा हमारा मेरा परिवार का मेरे पैसा से खर्च चल रहा है इसलिए हम सिलाई बुनाई करती हूँ